शिक्षित लोग दिखते अच्छे हैं लेकिन वो कर नहीं पाते सामाजिक कुरीति के कारण समाज में आपस में जितने लोग शिक्षित होंगे समाज उतना सु सुसंगठित होगा मेरा यही कहना है